मां चेतन भगत जी ॾाढी सारी किताबूं पढ़ियूं आहिनि उन जूं कहानियूं ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि ऐं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि उन जी किताबु थ्री मिस्टेक ऑफ माए लाइफ मूंखे सभिनी खां ज़्यादा वणंदी आहे हिकु लेखक जी सोच खे लिखण जो तरीक़ो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मां एॾे लेखकनि जी किताबनि खे पढ़ंदी हिआयां जेको ॿियनि खे कुझु सुठी सीख ॾिए या मज़ो ॾिए न